आब हम जे छै से गाछी वृक्षी गाँव घरमे रहऽ बला आदमी छी गाछी वृक्षी लगाबऽके लेल हमरा सभकेँ बहुत आनंद अबैया गाछी वृक्षीमे जेना कि घरके आगूमे बढ़िआँ जकाँ हम सभ फूल बगीचा लगेने छी जे किछु लोगो आबिके भिनसरमे तोड़िके लऽ जाइया तऽ आनंद अबैया कि चलु भाय गाछ लगेने छी तऽ फूल भेल तऽ किछु आदमी तोड़िके अपन पूजा करऽके लेल लऽ गेल किछु गाछी वृक्षी हम खेतोमे लगेने छी खेतोमे लगेने छी तऽ आमके गाछके हमरा जादे शौकीन अछि लीची अछि अमधूर अछि जामुन अछि कटहलके पेड़ अछि किछु तऽ ई सभमे हमरा सभकेँ आब जेना कि खुरपी लऽ कऽ चाहे कोदारि लऽ कऽ गेलहुँ कोर कार कयलहुँ ओहिमे कनि टाइम पास भेल ऊपर हवा खयलहुँ सुरक्षित तन्द्रुस्त रहल आओर हमरा ई आनंद अबैया कि सालमे दूगो तीनगो गाछ हम चारिगो जरुर लगबैत छी गाछके प्रदूषण गाछके वातावरण गाछके छाओमे जाकर दू मिनट बसि गेलहुँ तऽ हमरा सभकेँ ओएह बहुत आनंद अबैया आनंद पर जेना मुजफ्फरेपुर से आगू बढ़लहुँ हाजीपुर गेलहुँ तऽ नर्सरीमेसँ एगो ने एगो गाछ कोनो ने कोनो चीजके कीनके बढ़िआँ जकाँ लाबिके ओकरा सुरक्षित दवाइ तवाइ दऽ कऽ कोर कार कऽ कऽ अपना जमीनमे घरके आगू पारक बनेने छी पारकमे लगेलहुँ गाछी वृक्षीमे लगेलहुँ आमके गाछी गाछीमे लगेलहुँ ओहो फड़ैया तऽ बढ़िआँ फल खाएमे स्वाद छै बढ़िआँ किछु छै लीचिये अछि लीची बेचबो कयलहुँ लीची खयबो कयलहुँ बच्चो सभ खयलक बहुत ओहिमे सुआद भेटल